جی ہاں ہمیں لگتا ہے کہ کائنات کے دیگر سیاروں پر بھی زندگی موجود ہے کیوں کہ کچھ سائنٹسٹ نے وہاں پر زندگی بسر کرنے کے لیے ہَوا آکسیجن اور پانی کا انتظام دیکھ لیا ہے اِس وجہ سے لگتا ہے کہ وہاں پہ زندگی بسر کرنا آسانی ہے تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ وہاں پر زندگی آسانی سے بسر ہو سکتی ہے اگرچہ ہمیں پانی اور آکسیجن مل جائے تو کیوں کہ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کو زندہ رکھنے میں بہت بڑا کاریہ کرتی ہے آکسیجن اور پانی تو اِس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر زندگی آسانی سے بسر انسان کر سکتے ہیں اگرچہ یہ دونوں چیزیں وہاں موجود ہوں تو اور بہت سارے سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ دونوں چیزیں ہمیں مل گئی ہیں